जय झूले महाराष्ट्र जा मेन जेका त्योहार आहिनि उहे आहिनि इहा गणपति जेको सुठे पैना पैमाने ते हिते मल्हायो वेंदो आहे ॾह यारहं ॾींहंनि जो ॾींहं थींदा आहिनि यारां ॾींहं गणपति जा जिते घर में माण्हू रखंदा आहिनि पुजींदा आहिनि न विसर्जनि कंदा आहिनि हुन ॿिया बि त्योहार आहिनि भाऊ बीच हिन महाराष्ट्र में जीअं इहे ॾियारी में भाऊ बीच ईंदो आहे इहा पींदा आहिनि मरेटा हिकिरे ॿिए जे घर में भाउ भेण इहा पंहिंजो ॾिणु वाण ॾिअणु हिकिरे ॿिए खे मिलण न पंहिंजो तिलक करनि भाउ खे अहिड़े नमूने महाराष्ट्र में त्योहार मल्हाईंदा आहिनि ॾियारी बि सभिनी खां वॾी वॾो त्योहारु आहे हुनमें छॾा पटाका ई कोनि ॿारींदा आहिनि नए साल जी नई शुरूआत बि कंदा आहिनि ॾियारी ते माण्हू रंगोली करे मिठाइयूं खाईंदा आहिनि रंगोली कंदा आहिनि न ॾियारी मल्हाईंदा आहिनि हिकिरे वादे सां भई असां हिकिरो नओ सालु कहिड़े नमूने चालू कंदासीं जय झूले